हम अपन पाबनिक धार्मिक अवसर पर जे देवी देवताके मूर्ति बनबैत छियै ओकर अनुभव हमरा बड नीक छलै एहि एहिपर हमारे बच्चाके संस्कारके ऊपर काफी प्रभाव पड़ैत छै हमर भगवान एहन स्वरूप छै सूर्य पूजा भी करैत छियै छठिके तऽ ओहिमे ई भाव आबि जाइत छै कि सूर्य भगवान एहन छै हमर बच्चा ओहि रूपके पूजैत छै हमहूँ पूजैत छियै एहिसे समाजमे पीढ़ी दर पीढ़ी एक सृजनात्म कार्जके प्रति संस्कारके आवागमन होइत छै एहिके लेल एहि से अनुभव हनुमाने जी स्वरूपके पूजैत छियै तऽ हनुमान जीके गदा छलै आइ माथामे लाल चन्दन छलै मुँह जे हइ बन्दर निक छै तऽ एवम प्रकार से अपना देवताके भी पहचानैत छियै हमर बच्चा भी हम फूल चढ़बै तऽ हमरा अबै बला बच्चा भी चढ़तै एहिसे ओकरा अन्दर धीरे धीरे संस्कारके एहन वातावरण अयतै कि आबै बला समयमे एक सुढृढ़ व्यक्ति सन्त समाजके प्रति सेवा करै बला निष्ठाभाव से श्रद्धावान बनतै इहे भाव हइ हमर अनुभव तऽ इहे हइ जब हँ एखन हम मूर्ति बनबैत छियै तऽ ओहिमे बड सुन्दर भाव अबैत छै समाजमे एक माहौल बनैत छै जाहि से दुर्गे पूजा होइत छै तऽ पूरा समाज भक्तिमय बनि जाइत छै दिन राति सेवा करैके लेल समय काम धन्धा त्यागके पूजा करैत छी